भारत मे नौकरी का बजार वैसे तो अच्छा है क्योकि यहाँ उद्योग व्यापार सबी लोग अधिकतर चाहते हैं कि हमारा उद्योग धंद उद्योग स्वयं का उद्योग हो चाए वो लघु उद्योग हो चाहे कुटीर उद्योग हो चाहे बड़ा उद्योग हो और नौकरी का जहाँ तक सवाल है तो सरकारी के बजाय ज़्यादातर प्राइवेट नौकरियों में अधिकतर रीस्पोन्स मिलता है उसमें कुछ लोग बेंकिंग क्षेत्र मे ज़्यादा आस पास हमारे मालवा क्षेत्र के गाँव मे समूह लोन के द्वारा लोगो को आगे बढ़ने का अवसर दे रहे हैं सम् कुछ किस्तों में उनसे पैसा लेकर वो व्यवसाय अपना चालू करें और अपना अच्छे से जीवन यापन करें इसलिए गाँव गाँव जाकर फील्ड ऑफिसर उनके नियुक्त किए हुए है वो जा कर किस्तों में उनसे मासिक त्रिमासिक साप्ताहिक रूप से उनसे उनकी इंकम से कुछ जो राशि बनती है किस्तों में वो लेते हैं और बच्चे भी जो हैं अच्छा और सरकर के कुछ डाक्टर प्राइवेट डाक्टर अब सरकारी तो सभी को एकदम सरकार भी उपलब्ध नहीं करा पाती है क्योंकि जनसंख्या इतनी है इतनी नौकरियाँ नहीं हैं और प्राइवेट अगर उद्योग डालें तो दूसरे लोगों को भी रोज़गार मिलता है साथ में एक व्यक्ति अगर उद्योग खोलता है तो उसके साथ दस लोग जुड़ेंगे बड़ी होगी तो दो हज़ार लोग सब तक भी उसमें वर्क करते हैं प्राइवेट उद्योगों में और परिवार उनका भी परिवार जीवन यापन करने में जीवनभर उनके सात निय् बीता देता है और नियम सारे सरकारी अनुसार आजकल प्राइवेट उद्योग मे भी सरकारों द्वारा कर दिए गए हैं उनको समान रूप से जैसा जिस जितना वर्क होता उस हिसाब से उनको भुगतान किया जाता है